असांजे कटनी ज़िले में ॾाढो सुठो सुथार थियो आहे रोडनि ते रस्तनि ते किचिरो पियो हूंदो हाणे हुननि खे बि सफ़ाई करे हुननि जी अर्थव्यवस्था खे सुधार कयो ऐं माण्हू किचिरो पंहिंजे घर जो सॼो किचिरो रोडनि ते फिटी कंदा हुआ असांजी सरकारु हाणे हिकु गाॾी हलाई आए कचरा गाॾी उओ उन में सब पैंजो घर जो कचरो उन में विझंदा आहिनि ऐं रोडनि में खॾा लॻा पिया हूंदा हुआ पाणी भरिजलु हूंदो हुओ नालियूं हाणे सभु साफ़ सफ़ाई कराए असांजी सरकारु असांजी बिल्कुलु रोडनि ते बिल्कुलु सफ़ा करायो अथनि ऐं पंहिंजे पर्यावरण खे बिल्कुल साफ़ रखियो तन वण लॻाए ऐं उन्हनि जे हरियाली ॾिनी अथनि तथा असांजे बाज़ारि में बि ॾिसो था पहिरियों दुकानूं न हूंदियूं हुयूं ॾाढो माण्हू परेशान थींदा हुआ पारे परे वेंदा हुआ शयूं वठणु जेके जेके खपंदो हुओ कपिड़ा कंहिं सामान हूंदो हुओ घर जो पर हुन जी सरकार हाणे असांखे ॾाढी सुविधाऊं ॾिनियूं आहिनि असांजे कैंप कटनी कैंप में माण्हू कोई शइ कैंप में न मिलंदी त परे शहर में वेंदो हुओ ऑटो कराए करे लेकिन हाणे असांजे कटनी कैंप में ॾाढो सुधार थियो आहे सभु तरह जा कपिड़ा रखणु लॻा आहिनि दुकानूं ॾाढी सारियूं लॻी वियूं आहिनि जेको सामान हाणे न मिलंदो हुओ पहिरियों माण्हू शहरु वेंदा उहो सामान हाणे कैंप में रखिजो वियो आहे शादीअ जो सामान सभु प्रकार जो हाणे कैंप में दुकाननि ते मिले थो कपिड़ा जेके शादीअ वारा वठिणा खपनि घर वारा जेके हर प्रकार जा कपड़ा त मिलयन बासण बि ॾाढो असांजी कैंप बासणनि में ॾाढी प्रचलित आहे प्रमुख हमारी आहे जीअं असांजे कैंप में बासण तरह तरह जा बासण बि मिलंदा आहिनि असांजी कटनी शहर बासणन लाइ प्रसिद्ध आहे तथा असांखे ॿाहिरि बाज़ारनि में हार सिंगार जो सामान हूंदो हुओ माण्हू शहर वेंदा हुआ वठणु पर उहे उन्हनि जी दुकानूं बि असांजे कटनीअ में खुली पियूं आहिनि पर ॾाढी सुविधाऊं मिली विया आहिनि शॉपिंग मॉल बि ॾाढो असांजे कटनीअ में शहर में खुलियो आहे ऐं बिग बाज़ारि बि खुली वई आहे जंहिं असांखे कोई सामान खपंदो आहे डिस्काउंट ते बि मिलंदो आहे